मोसौ मैसोफोरखौ जोङो फुंआव गलिनिफ्राय होरों हरो एबा दुब्लिफोराव नङाबा फोथारफोराव खाहैयो खाहैनायनि उनाव बिदिनो सानजौफु सम जायोब्ला बिसोरखौ दैमाफ्राव लांनानै दै लोंहोयो बेनि उनाव गांसो बुरजायाव खाहैयो खाहैनायनि उनाव मोनाबिलि सम जायोब्ला लायफिनो गलियाव खाफैफिनो ओमफ्राय बेनि उनाव